ارے بھائی آپ مارکیٹ میں ہیں کیا ارے ہم کو مچھلی لینا تھا آپ کے پاس ابھی کون کون سی مچھلی ہے جیسے ابھی کون کون سی ہے بوالی میں ہم کو کون سی ہے ندی والی ہے یا سور والی ہے یا وہ پوچواپ والی ہے پوچواپ والی کا کیا ریٹ ہے ندی والی کا کتنا یہ چور والے کا بھئی سوراٹھی مچھلی بھی اپنے پاس ہے ہاں تو سوراٹھی کیسے کے جی دے رہے ہیں بیسلا ہے یا وہ ہے بلیتی ہے تو بیسلا کا کیا ریٹ رکھے ہیں ارے ہم کو لینا ہے دس کے جی اس کا ریٹ صحیح بتائیے نا کچھ کر لیجیے تو لے لیتے ہیں پھر بھی کتنا ریٹ کریں گے نہیں اتنا میں نہیں ہوگا کم سے کم ایک سو روپے کم کیجیے چار سو کے حساب رکھیے نا تب لے لیتے ہیں ہم بھیجے اس کو لڑکا کو اور وہ مچھلی چیلوا مچھلی بھی ہے اپنے پاس ہاں تو چیلوا مچھلی کا کیا ریٹ ہے برف والا ہے کہ بغیر برف کا ہے اور تازہ ہے تو اس کا کیا ریٹ رکھتے دو سو روپیہ ارے دو دو کلو لیتے ہیں صحیح سے دیکھ نا لیجیے اچھا دو کلو وہ دے دیجیے گا اور دس کلو دیجیے گا سوراٹھی اس کے بعد جو ہے یہ جھینگا مچھلی اپنے پاس ہے کیا جھینگا نہیں ہے یہ پوٹھیا پوٹھیا میں سائز کون سا ہے بڑا کہ چھوٹا ارے کیسے کے جی ہے یہ اچھا یہ مچھلی کیا بولتے ہیں اس کو کیبئی ہاں ہے نہیں کیا بھیج رہے ہیں لڑکا کو ساری مچھلی دے دیجیے گا